मुझे कहानी और कविताएँ पढ़ने का बहुत शौक था इसलिए मैंने एक पुस्तक ऑर्डर करी उनको कुछ पुस्तक के कवि थे जयशंकर प्रसाद और वो पुस्तक अच्छे से घर पे डिलीवर हो गई और मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो काफ़ी अच्छा पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा औ काफ़ी चीज़ें नई जानकारी निकल करके आई और इसी का और कवियों का भी पहचान हुआ कि और कवि भी है अच्छे अच्छे लेखक भी हैं जिससे उनकी कविताएँ पढ़नी चाहिए और सबसे अच्छी लगी की मुझे जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता मैंने ऑर्डर की थी वो सबसे अच्छा है डिलीवर भी कर दी गई और मुझे अच्छे से मिल भी गई और मैंने उसको पढ़ा अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे लगा कि कविताएँ कवियों कविता पढ़नी चाहिए और लोगों को बतानी भी चाहिए और जो ये शंकर प्रसाद की जो बुक हमने ऑर्डर की थी बढ़ियाँ से मिल गई है कोई दिक्कत नहीं उसे